से जानुवारि नै रोजा नै जिबा दिसिम्बर रोजा जिथाम ब्रै आगस्ट' नै रोजा नै जिनै मार्स नै रोजा थाम जि जानुवारि नै रोजा